असांजे राज्य में सभु सिंधी रहंदा आहिनि अन सभु सिंधी ॻाल्हाईंदा आहिनि मां बि हिकु सिंधी टीचर आहियां मूंखे बि सिंधी ॻाल्हायणो वणंदो आहिनि मां सिंधी जा क्लास फ्री में कराईंदी आहिनि ॿारनि जे सेखारींदी आ ला अन मूंखे सिंधी ॻाल्हायणो इलाही वणंदो आहे मां घर लिखण बि सिखाईंदी सेखारींदी आहियां ॿारनि खे हुनजे लाइ मुंहिंजो पप्पा बि लेखक आहिनि हुन ब टे चारि किताब लिखियूं आहिनि हुनखे राज्य में अवॉड मिली अथव और पप्पा जो नालो श्री चंद डुबे आहे हुनखे इलाही अवॉड मिली आहिनि हुनखे जाम पुस्तक लिखी आहिनि हुनमें हिकु मूं हिकिड़ी मोगी क़िस्मतु में हुनखे इलाही इनाम बि मिली आहिनि अने अवॉड मिल इलाही मूंखे ब सिंधी ॻाल्हायण वणंदो आहिनि